ہمارے اُس مذہب میں اپنے اعتقاد کا اظہار اِس طرح سے منایا جاتا ہے ہم اپنا تہوار جو مناتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے ہمارا سب سے پہلے رمضان کا مہینہ جو شروع ہوتا ہے اُس کا چاند ہوتا ہے شب برات میں اُس کے بعد اُس کے دس دِن کے بعد ہم روزہ رکھنا شروع کرتے ہیں روزہ رکھنے کے بعد جو ہمارا روزہ ہوتا ہے اُس کا جو آئیڈیل اُس کا جو رکھنے کا طور طریقہ ہے وہ اور مذاہب سے الگ ہے سب سے جو چیزیں موجود ہوتی ہیں ہمارے پاس لیکن اللہ تعالی کے حکم سے ہم اُس چیز کو کھا نہیں سکتے ہیں پانی موجود ہوتا ہے لیکن ہم پانی کو پی نہیں سکتے ہے اور اِسی طریقے سے ہم ہمارے پاس کھانے پینے کی ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں لیکن ہم کھا نہیں سکتے ہیں اُس کا وقت شروع ہوتا ہے صُبح سے لے کر صُبح کے چوتھائی حصّے سے لے کر شام کے آخر حصّے میں شروع حصّے میں جا کر کے ہم اپنا روزہ افطار کرتے ہیں جو کہ وہ اُنتیس یا تیس دِن کا ہوتا ہے پھر ایک تیسویں کی چاند ہوتی ہے اور ہمارا ہمیں ہم عید الفطر مناتے ہیں اور اللہ تعالی وہ اِنعام کا دِن رکھا ہے جو ہم عید الفطر کے طور پر مناتے ہیں سب سے پہلے ہم اُس میں جا کر دو رکعت شُکرانے کی نماز ادا کرتے ہیں اُس کے بعد پھر ہم اپنے لوگوں سے اپنے رشتہ داروں سے اپنے احوال سے جا کر کے ملاقاتیں کرتے ہیں اور ایک اچھا تہوار منایا کرتے ہیں